جی میں ایک بٹر چکن اور ایک فل پلیٹ بریانی آڈر کیا تھا پر اس میں سے آپ ایک بریانی کینسل کر دیجیے اور صرف اور صرف بٹر چکن آڈر میں رکھیے اور بھجوا دیجیے